ہلو ہلو جی عدنان صاحب بول رہے ہیں جی عدنان صاحب بتائیے کیا خدمت کی جائے آپ کی تو بالکل بالکل بن جائے گا آپ کو کیسا پوسٹر بنوانا ہے ہمارے تو یہاں تو بہت سی طرح کے پوسٹر ہیں پرنٹیڈ بھی ہیں ہاتھ سے بھی ہیں اور بڑی سائز چھوٹی سائز آپ بتائیے کس طرح سے بنوانا چاہتے ہیں اچھا اچھا اچھا تو جیسا کہ میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں کہ جیسے بیگ پہ اگر آپ کو بنوانا ہے تو وہ ایک پرنٹڈ آتا ہے ایک بڑی مشین سے آتا ہے ایک چھوٹی مشین سے آتا ہے اور ایک آج کل اے آئی کے تھرو بھی ہونے لگا ہے تو آپ کون سا آپ پسند کریں گے اچھا اچھا اچھا اچھا اس کو کس لیے یوز کریں گے آپ تھوڑا بتاٮٔیں گے وضاحت کریں گے مطلب کسی کس کام میں اسے استعمال کرنا ہے کیا مارکیٹنگ کرنی ہے یا اسکول وغیرہ کے لیے جانا ہے یا دکان وکان کے لیے دینا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دکان پہ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھ بڑے بڑا والا زیادہ یوز ہو جاتا چھوٹا والا نہیں یوز ہوتا تو آپ ہمارے یہاں جو چھوٹی والی پرائز ہے اس میں آپ ایک ہزار پانچ سو کا چھپوائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کالا والا آپ کا دو ہزار کا پڑے گا پانچ سو پیس تھوڑا اس کا زیادہ مہنگا ہے بھائی ارے تو بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے دیکھیے کیونکہ اب جو مشین آ رہی ہے نا وہ مشین بہت بڑی بڑی مشین ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں دو ڈھائی لاکھ کی مشین ہے ہمارے اتنا خرچہ پھر وہ مٹیریل بھی ہم اچھا لگا رہے ہیں نا اچھا اچھا اچھا تو آپ ایک مرتبہ اگر آ کے دیکھ لیں سمپل تو زیادہ صحیح رہے گا کیا خیال ہے آپ منڈے کو آئیے گا صبح نو سے رات چھ بجے تک ہم رہیں گے اس کے علاوہ کسی ٹائم مطلب آپ کو جب مناسب لگے کیونکہ جب آپ یہاں آئیں گے تو ڈیزائنگ جو دکان ہوگی وہ سامنے ہی ہوگی آپ اس کو دیکھیے گا اور ترنت اس پر میرا نمبر جو ہے اس پر کال کریے گا میں آ کے ملاقات کر لوں گا آپ سے ٹھیک ہے نا اوکے ٹھیک ٹھیک تھینک یو